پہلے فن اور فنکاروں کو بڑھاوا دیا جاتا تھا کئی چیزوں میں فن اور فنکاروں کی اہمیت حاصل تھی ان لوگوں کو کئی چیزوں میں اب آج کل ہر چیز فون میں آ گئے جس سے کئی آرٹ اور شعبے کے لوگوں کو نقصان ہوا ہے پہلے مشاعرے ہو تے تھے کئی ادب کی ادبی جلسے ہوتے تھے ادبی نمائندگی ہوتی تھی ادبی اخلاق بچوں کو سکھائے جاتے تھے ادبی محفلیں ہوتی تھیں اب آج کل تو ہر چیز فون میں ہو گئے اور اس سے کئی شعبہ جات کو نقصان ہوا فن اور فنکاروں کو ان کے نقصانات ہوئے ہیں نئی بول کے نئی اور اس میں کیا ہے کئی چیزیں فون میں آنے کی وجہ سے بھی کئی چیزیں متاثر ہوئی ہیں لہٰذا فنکاروں کو بڑھاوا دینا چاہیے ان کے فن کو ابھارنا چاہیے